पहिले योग योग करण सां मूंखे रोज़ु सुबुह जो राउ चकर मारण वेंदो हुअमि ऐं हुन में धीरे धीरे जीअं जीअं मां योग कंदो वियुमि धीरे धीरे मुंहिंजे रनिंग ऐं डोड़ वधीक करण लॻियमि ऐं सुठी तरह पाणी पीअंदो हुअमि ऐं सुठी भाॼियूं खाईंदो हुअमि जीअं त रोटीअ में ऐं खाधे पीते में हुन खां पोइ हलण में बि सुठो दोड़दो हुअसि पोषण कंदो हुअमि ऐं कुझु बि मूंखे तकलीफ़ थींदी हुई त पंहिंजे टे जंहिं सां मां ट्रेनिंग वठंदो हुअमि हुन खां पुछंदो हुअमि त भई छा छा करिजे खाधे पीते में छा छा खाइजे ऐं मुंहिंजी ह पहिरीं खां हाणे सुठी स्पीड हलण जी उत्साह वधीक थींदो आहे ऐं पाणी थोरो पीअण जी बि थोरी वधीक पोषण कंदो आहियां ख़्यालु रखंदो आहियां हर टी कलाके ॿीं कलाके में अधु मुनो गिलास पाणी पीअंदो आहियां ऐं रोज़ु सुबुह जो उथी करे घटि में घटि व पहिरीं ॾह मिंट डोड़दो हुअमि हाणे धीरे धीरे करे पंद्रहां मिंट पोइ धीरे धीरे करे अरड़हां मिंट धीरे धीरे कंदो रहियमि हुन खां पोइ मुंहिंजी हलण जी स्पीड बि थोरी सुठी थी वेई आहे ऐं अहिड़े नमूंने करण सां योग जी ॾाढी भाई ख़्यालु रखंदो आहियां मूंखे कहिड़ो बि ख़्यालु अचे ईंदो आहे त पंहिंजो टेंडर हूंदो मां हुन खां पुछंदो हुअमि त भाई मूंखे कहिड़े कहिड़े स्पीड सां ऐं कहिड़ो भई खाधे में छा छा ख़्यालु रखिणो खपे अहिड़े नमूंने मां हर कुझु शइ कुझु बि तकलीफ़ थींदी आहे ऐं मां डोड़ सां वधी करे जल्दी पंहिंजे शइ पंहिंजे जे को मुंहिंजो ख़्यालु रखंदो आहे हुन खां मां इहे ॻाल्हियूं पुछंदो आहियां